सोलोंथाइ मोन्नाया जिउआव माबोरै मदद खालामो बेयाव आंनि बिबुंथिया ओरैबायदि सासे गोग्गो सोलोंथाइ मोन्नाय मानसिया गावखौ गोजोनै जिउ खुंनो हानायजों लोगोसे मोनसे न'खरखौ गोजोनै लाखिनायाव मोनसे समाजाव गोजोन एबा गोग्गो समाज दानायाव आरो मोनसे ओनसोलनि जौगाखांनाय एबा बे ओनसोलनि गोग्गो मोनसे थासारि सोरजिनायाव एबा मोनसे राइजो एबा मोनसे हादोर बेनि जौगाखांनायाव आबुङै सासे सोलोंथाइ मोन्नाय मानसिया हिउमेन रिस'र्स हिसाबै गावखौ बावसोमनो हायो एबा हादरनि जौगानायाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामनो हायो होन्नानै आं सानो

हिउमेन रिस'र्स हिसाबै जेब्लानाखि जों गावखौ गायसननो हागोन सासे सुबुं हिसाबै अब्लासो दहाय बुंनायबादि मोनसे न'खरा जौगाखांगोन मोनसे समाजा जौगाखांगोन मोनसे ओनसोला मोनसे राइजोआ मोनसे हादरा एबा मुलुगा अब्लासो गोजोन जागोन एबा जौगाखांगोन बेनिखायनो सोलोंथाइ लानाय आरो सोलोंथाइ होनाय बे मोन्नै जिनिसखौ जों गुरुक्त' होनांगौ आरो बेखौ नोजोर होनानैनो जों खामानि मावनांगौ दा फारसेथिंनि दङ सोलोंथाइ मोनै सुबुंफोरा मा मा मुवाफोरखौ खोमानांगौ जायो दा सोलोंथाइ मोनै सुबुंआ दिनै जोंनि सरखारनिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि खाबु जेरै साख्रि सोलोंथाइनि जुदि नोङो फोरमान होनो हायाब्ला दिनै नों बबेयाव साख्रि मोन्नो बे मोनसे जोंनि थाखाय सान्नो गोनां दा फरायसालिनि सोलोंथायखौ मोनाब्लाबो नाथाय जोङो बायदि रोखोमनि भकेसनेल ट्रैनिंफोर लानायनि गेजेरजों दोनै जों गावखौ सासे राफोद एबा रोंगौथि गोनां सुबुं खालामनानै लानो हायो बे फारसेथिंबो जों नोजोर होनांगोन सोलोंथाइ होन्नानै बुङोबा खालिबोल' जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौल' सानब्ला जानाय नङा दिनै सासे खामार सोरबा सासे साइकेल मेकार बा बायदि रोखोमनि फालांगिरि बेफोरबादिथ' दिनै जोङो लेखा रोङाब्लाबो गावनि नाजानायनि गेजेरजों बेफोरबादि माखासे फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावनानै जोङो थांनानै थानायनि राहाखौ जोङो लानो हायो बेनिखायनो नैबे जे ग्लबेलायजेसन बेहाय गावखौ फरायसालिनि सोलोंथायखौ मोजाङै लानो एबा मोन्नो हायाखैब्लाबो जोङो माबा मोनसे खामानिनि रोंगौथि गोनां जानानै गावखौ फित खालामनांगोन एबा गाव थांनानै थानायनि राहाखौ गावनो दिहुन्नानै लानो हानांगोन बे मोनसे मेलेमारि सान्नाय फारसे जों सांग्रां जानांगोन नङाब्ला नोङो सासे सुबुं सम्पद हिसाबै गावखौ जुदि गायसन्नानै लानो हायाबा गावनि न'खरा फेलें जागोन मोनसे समाजा उन गोग्लैसोनानै थागोन मोनसे हादरा जौगाखांनायनिफ्राय गोग्लैसोगोन एबा नों हादरनि जौगानायखौ नोङो हमथानाय लाखिगोन बेनिखायनो आं सानो बेयाव जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ जायफोर हयत' मोनाखै बिथांमोना हयत' गुबुन गुबुन खामानिनि रोंगौथिखौ माखासे ट्रेनिंनि गेजेरजों जाहाथे लायो जेरै अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै दाउ फिसिनायनिफ्राय लानानै बोरमा फिसिनाय बा बायदि बायदि रोखोमनि आथिखालाव सरखारनिफ्रायबो बेबादि साहायज्ज' होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ जाहाथे बे सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों जुदि जों खालामनानै लानो हायोब्ला हयथ' बाहाय जोङो माखासे खाबुफोरखौ मोननो हायो दा सोलोंथाया जोंनि जिउनि मोनसे गुबै थांखि जानांगौ दहाय बुंनाय बायदि नोंनि नखरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय नोंनि ओनसोलखौ गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखाय नङाब्ला नोङो बायदि रोखोमनि खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों नाख्रेबजानानै दिनै नोङो गोदोसोनायनिफ्राय गोदोसोलांनाय लामायाव सहैगोन रांखान्थि बिथिङै नोङो जौगानो हानाय नङा बे बाथ्राया रोखा